मैंने गणेश चतुर्थी के दिन एक बार गणेश भगवान जी की मूर्ति बनाई थी जिसमें उनका रूप अष्टविनायक का जो रूप होता है उसमें सारे अष्टविनायक रूप मैंने भी दिखाए थे और उस मूर्ति इतनी अच्छी लगी कलाकार इतनी अच्छी लगी खरीदने वालों को कि उसने कहा कि आप यह मूर्ति मेरे को बेचिए आप जितना माँगोगे मैं उतना दूँगा तो और मैंने कहा कि क्या नाम है आप यह मूर्ति मुझे दे दीजिए और इसके बदले आप मेरे को ऐसा ही सेम टू सेम मेरे को आठ या नौ मूर्ति बनाकर दे दीजिए तो मेरा ऐसा व्यापार उसके साथ मेरा बढ़े मैं उसको अष्टविनायक की बहुत अच्छी सारी मूर्ति बना बनाकर उसको बेचा करता था और उसके बाद मैंने शिवरात्रि के दिन बहुत अच्छी मूर्ति बनाई थी शंकर भगवान जी की महाशिवरात्रि के दिन मैंने बहोत अच्छी मूर्ति बनाई थी जिस मूर्ति खरीदने के लिए बहुत लोग भीड़ आ गई सबको खरीदने के लिए और उसके कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मैंने कृष्ण भगवान जी की इतनी अच्छी मूर्ति बनाई जिसमें कृष्ण भगवान जी माखन चुरा चुराकर खा रहे हैं वहाँ ऊपर छत पर चढ़कर माखन चुरा चुराकर खा रहे जिसमें नीचे सुदामा फिर बाग में बन्दर थे गाय थे और सुद और कृष्ण भगवान जी के सारे वह ग्वाले थे सबके सब बहुत अच्छे अच्छे बहुत अच्छे अच्छे एकदम प्रेम से माखन खा रहे थे ऐसी मैंने मूर्ति बनाई थी उसको देखने के बाद बहुत अच्छा सबको लगा और वहाँ पर उसकी बोली लगने लग गई इतनी अच्छी मूर्ति थी कि वहाँ पर सौ लोग आए थे बोली लगाने के लिए और सबने बहुत अच्छी अच्छी बोली लगाई जिससे मेरे को बहुत अच्छा प्रॉफ़िट हुआ मेरे को बहुत सिम्पल मूर्ति मेरे को फिफ्टी थाउजेन्ड का प्रॉफ़िट करके गई इतनी अच्छी मूर्ति मैंने बनाई थी और मैंने नवरात्रि के दिन बहुत अच्छी मूर्ति बनाई थी नवरात्रि के दिन मैंने देवी माता के जितने भी रूप हैं पूरे नौरा नवरात्रि में जितने भी नौ देवियों का रूप है सारी नौ देवियों के रूप की मैंने बहुत अच्छी मूर्ति बनाई थी जिसमें मैंने सारे देवी देवताओं बनाए थे जिसमें नौ रूप था नौ देवी का रूप था जिसमें नौ देवी का रूप मेरे को बहुत अच्छा लगा उसको मैंने इतने अच्छे से डिज़ाइन किया और उसके अन्दर मैंने बहुत अच्छा पेन्ट किया और वही मूर्ति मैंने बाजार में सेल की क्योंकि उस टाइम नवरात्रि का सीज़न था तो बहुत जल्द बहुत अच्छी बोली लगी उसकी बहुत मेरे को अच्छा लगा कि मेरे हाथ से इतने मैं मैं बिल्कुल एकदम छोटा था मैं कम से कम थर्टीन ईयर्स का था मैं उस टाइम मैंने इतनी अच्छी मूर्ति बनाई थी कि उसको मूर्ति खरीदने के लिए बहुत भीड़ आ गई थी और उसके बाद मैंने एक मूर्ति बनाई थी शंकर भगवान जी की जिसमें शंकर भगवान जी गणेश और जिसमें शंकर भगवान जी पार्वती माता और उसके बाद गणेश भगवान जी और वह कार्तिकेय और सबके सब और नन्दी महाराज इन सबकी मूर्ति ग्रुप फ़ैमिली मूर्ति मैंने बनाई थी बहुत अच्छा लगा एक कलाकार ने मेरी मूर्ति को उसको टू टू लैक्स में खरीद लिया था दो लाख में मेरी अच्छी मूर्ति को खरीद लिया था लेकिन पर मेरा मन नहीं था उस मूर्ति को बेचने क्योंकि इतनी अच्छी तो मूर्ति भी तो मैंने कहा कि इसे बेच देता हूँ मेरे को अभी पैसे की बहुत ज़रूरत है क्योंकि मेरी दादी बीमार हैं इसलिए मैंने उसको बेच दिया मैंने कहा कि ऐसी मूर्ति मैं दुबारा फिर बना लूँगा अच्छा सा और इससे भी अच्छी मूर्ति बनाऊँगा मैं और उसके बाद उसके बाद मैंने नागपन्चमी के दिन शंकर भगवान जी की जो शिवलिंग थी इतनी अच्छी शिवलिंग मैंने बनाया था और उसके ऊपर जो उसके ऊपर जो वासुकी वासुकी था वासुकी जो नाग का नाम है वह साँप मैंने इतने अच्छे से बनाया था कि उसको देखने के लिए भीड़ लग गई थी और उसमें शंकर भगवान जी का पता नहीं कैसा चमत्कार था कि जो भी शिवलिंग के आगे शिवलिंग के ऊपर से दूध गिराता था तो दूध गायब हो जाता था और वह दूध गायब हो जाता पता नहीं कहाँ चला जाता और उसको तो खरीदने के लिए बहुत सारे लोग आ गए विदेश से लोग आ गए थे भारत की बात छोड़ दो पूरे वर्ल्ड के लोग आ गए थे उस मूर्ति को खरीदने के लिए सिर्फ उसका वही चमत्कार देखने के लिए मैंने उस मूर्ति को किसी को भी नहीं बेचा सभी लोग एक करोड़ सौ करोड़ दो करोड़ सब लोग कह रहे थे दो सौ करोड़ कह रहे थे मैंने वह मूर्ति किसी को नहीं बेचा मैंने वह मूर्ति अपने घर के आगे मन मेरे घर के आगे ज़मीन थी मैंने वहाँ पर मन्दिर मन्दिर बनवाया और वहीं पर शंकर भगवान जी की मूर्ति मैंने स्थापित की ऐसे ही मेरे साथ एक हादसा हुआ था जिसमें मैंने हनुमान जी की मूर्ति बनाई थी जिसमें मैंने हनुमान जी के पाँचों रूप को एकदम अच्छे से अच्छे से बनाया था जिसको एकदम अच्छे से पेन्ट किया था उसमें भी एक चमत्कार हो गया था कि जो भी हनुमान जी के हनुमान जी के पैर छुएगा और उससे झुककर दण्डवत प्रणाम करके जो भी झुककर अच्छा मन्नत माँगेगा उसको वह उसको उसका मन्नत एकदम पूरा हो जाएगा क्योंकि मैंने क्योंकि मेरे को बहुत तकलीफ़ थी पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तो मैंने उस मूर्ति के नीचे दण्डवत प्रणाम करके मैंने कहा था भगवान जी कैसे भी करके मुझको दो लाख रुपये दे दीजिए मेरी दादी बहुत बीमार है तो उसके बाद तुरन्त मैंने जो अपने आँखें खोलीं मैंने बाजू में देखा कि दो लाख रुपये पड़े हुए थे मैं भी समझ गया कि इस मूर्ति के अन्दर बहुत सारा जादू है तो इसलिए मैं इस मूर्ति को मैं किसी को नहीं बेचूँगा मैं भी जहाँ पर शंकर भगवान जी की मूर्ति थी उसी के जस्ट सामने मैंने एक नई मूर्ति बनाई जहाँ पर हनुमा नया नया मन्दिर बनाया जहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति मैंने स्थापित की और और उसके बाद मैंने शंकर भगवान जी की एक मूर्ति बनाई थी जिसमें राम भगवान जी की जिसमें मैंने मूर्ति बनाई थी जिसमें राम भगवान जी अपने सारे अवतार में हैं जो जितने भी अवतार लिए थे उन सब अवतार में जैसे उनके ग्रुप फोटो थी जिसमें सीता माता साथ में बैठी हैं ऊपर राम और लक्ष्मण अपना हा बेना हाँककर भगवान जी को और नीचे हनुमान जी बैठे हुए हैं और उनके बाजू में उनके दो पुत्र हैं जिनके ल लव और कुश हैं फिर राम और उनके सारे भाई लोग हैं उन सबके फो मूर्ति बहुत अच्छी थी उसको भी मैंने बहुत अच्छे दाम में बेचा एक बहुत बड़े सेठ थे उन्होंने कहा ऐसी मूर्ति दुबारा मत बनाना मैं आपको पैसा देता हूँ और कृपया ऐसी मूर्ति दुबारा मत बनाना वरना कोई भी कोई भी मेरी मूर्ति की इज्ज़त नहीं करेगा इसलिए तुम मेरी मूर्ति बहुत तुम्हारी मूर्ति बहुत अच्छी है तो इस मूर्ति को तुम मेरे को बेच दो इतनी अच्छी मूर्ति की मैं ऐसी कीमत दूँगा कि दुबारा कभी मत बनाना और उसी मूर्ति को मैंने बहुत अच्छी मूर्ति बनाई और ऐसा ही एक हादसा हो गया था मेरे साथ कि मैंने मैं मूर्ति बना रहा था मिट्टी की अचानक से मिट्टी में से मेरे को पीतल की एक मूर्ति मिली जिसमें श शंकर भगवान जी की मूर्ति थी जो पीतल की मूर्ति थी वह बहुत अच्छी मूर्ति थी मैंने भी उसको स्थापित करवाया और पीतल की मूर्ति में ऐसा चमत्कार था कि अगर सूर्य देवता की अगर किरणें किरणें शंकर भगवान जी के सिर के ऊपर पड़ेंगी तो वहाँ से जो तो वहाँ से जो पदार्थ निकलेगा पानी निकलेगा अगर कोई उसे पी लेगा तो वह अमर हो जाएगा इसलिए मैंने उस मूर्ति को अच्छे से गुरुजी को मैंने दे दी ताकि वह अच्छी जगह उसको स्थापित कर दें और वह मूर्ति किसी गलत हाथ में न लगे